जय झूलेलाल दादा राम थो ॻाल्हायां नेरुल मां दादा असां गाॾी बुक कई हुईसीं महाबलेश्वर जे लाइ वीह तारीख़ तव्हां पंज हज़ार हुनजा चया हुया तंहिंजे एवज़ मां तव्हांखे ॿ हज़ार एडवांस मोकिलिया हुया पर कंहिं कारणु वश असां जे हिक दोस्त जी तबियत ख़राबु थी आहे त असां हू प्रोग्राम केन्सल कयो आहे त ॿ हज़ार उहे दादा वापसि कंदा असांजो प्रोग्राम अॻियां वधियो आहे मथे महीने जी वीह तारीख़ असां पोइ हुन टाइम ते बुकिंग कंदासीं असां तव्हांजा ॾाढा झूना ग्राहक आहियूं अगरि हूअ ॿ हज़ार रिटर्न कंदा त तव्हांजो ॾाढो क़ुर्बु थींदो ऐं असां मथे महीने वरी बुकिंग करा कराईंदासीं हर दफ़े तव्हांखां ई बुकिंग कराईंदा आहियूं ऐं असां ॿियनि खे बि सलाह ॾींदा आहियूं की तव्हां जे हितां बुकिंग करनि तव्हांजी सर्विस असांखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे तव्हां हर दफ़े असांखे सुठी गाॾी ॾींदा आहियो जंहिं में काई तकलीफ़ु न अचे जीअं असांखे उन जो लाइ मां तव्हांजो ॾाढो शुकुरु गुज़ार आहियां पर हिन दफ़े थोरी तकलीफ़ु थी आहे उनजे लाइ दादा माफ़ु कजो ऐं कोशिशि कयो अगरि थिए त पोइ असांखे रिफंड करे ॾियो त असां मथे महीने तव्हांजा तव्हां वटि वरी वापसि बुकिंग कंदासीं